میرے پسندیدہ اردو زبان کی کتابوں میں سے ایک اقتباس خزانۂ خاک میں میں سے ہے زندگی میں کامیابی اور شادمانی کا راز محنت اور عزم کے اوپر ہے یہ اقتباس مجھے اس لیے بہت پسند ہے کہ زندگی کے اہم اصولات کو مختصر اور واضح طور پر بیاں کرتا ہے اس نے مجھے محنت اور عزم کی اہمیت کو دوبارہ سمجھایا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان دونوں صفات کے ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے دراصل میں اپنی زندگی میں پچھلے کچھ دنوں میں سستی اور کاہلی کا مقابلہ کر رہا تھا اس اقتباس کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ میں جوش محسوس ہوا اور میں نے یہ عزم کیا کہ میں اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے کے جاؤں گا چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بھی محنت کرنی پڑے اور اس کے آگے مجھے کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے اس اقتباس کی الفاظ اور اس میں بات کیے گئے موضوعات کی گونج میرے کانوں میں رہتی ہے اور مجھے اپنے کام میں محنت کرنے میں مدد کرتی ہے